लांदां दैआव सानस्रिनाय सामाव रेहाय थानाय माखासे राहाफ्रा जोङो सुबुंफ्रा बे दैआवहाय मोजां रोखोमै जोङो सानस्रिनांगौ जायो आरो आथायखौ जोङो सिङावहाय दै सिङाव जोङो आखायजों मोजां रोखोमै दावनांगौ जायो आरो आयथिंफोरजों जोङो दैखौ सिगाङाव मोजां रोखोमनि दावलांनांगौ जायो आरो गेदेद दैफ्रावहाय रिमोनला अन्थाइफोर बादामालि गोख्रों बोहैनायफ्राव जोङो बेबायदिनो मोजां रोखोम दावाब्ला बा मोजां रोखोम जों सानस्रिनो रोङाब्ला जोङो गादलिन्नानै जोङो हयथ' बे दैयावनो जोंनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनांबो जानो हागौ बेखायनो जोङो लिमोन रिमोननाय समावहाय अन्थाइफ्राव जोङो गादलिननाय समावहाय जोङो गावनि गोसोखौ मोजां रोखोम दाद दोननानै आयथिं आखायफोरखौ जोङो मोजां दाद लानानै जोङो मोजां सानस्रिनानै जोङो मोजां रोखोम थांनो नागोन नङाब्ला जोंहा गोबां हेंथाफोर बा खैफोदफोर जोङो जागोन